खेतीके वास्ते सरकार हमरा सभके बहुत तरहके लाभ दै रहलऽ छै जकरा कहै छै सामुदायिक लाभ किछु किसानके जानकारी छै जे हर हमेशा प्रखण्ड जे छै या पञ्चायत भवन जे छै या जिला जे छै तऽ सामुदायिक प्रबन्धन विषयमे बढ़िआँ बढ़िआँ किसान लाभ लऽ रहलऽ छै जे किसान यहाँ वहाँ नहि जाइ छै लोकरऽ बातऽपर एन्ने ओन्ने घूमतऽ रहै छै तऽ ओकरा कोन लाभ मिलतै ओकरा कोइ लाभ नहि मिलै छै आओर हमरा सभके भी लाभ मिलि रहलऽ छै सरकार द्वारा से जइसे कि खेतमे पानी पटवन डीजललए अनुदान मिलिए रहलऽ छै सरकाररऽ तरफसँ अच्छा किसानके छओ हजार रुपैआ सलाना मिलिए रहलऽ छै दू दू हजार रुपैआ चारि चारि महिनापर किसान सम्मान निधिसँ मिलिए रहलऽ छै किसान लाभ धन मिलि रहलऽ छै अथी बीज मिलिए रहलऽ छै खाद मिलिए रहलऽ छै तऽ एवमप्रकारसँ सरकार तरफसँ बहुत हमरा सहयोग मिलि रहलऽ छै जे आदमी प्रयास करै छै कि हमरा सामुदायिक लाभ लेना चाहिअ हमरा कैसे मिलतै ओकरो वास्ते पञ्चायतमे या प्रखण्डमे किसानके वास्ते वहाँ बैठल छै कृषि विभागरऽ आदमी बैठल छै सबसँ पहिले तऽ हमरा ई देखना छै कि हमरा हमे ककरा नजदीक पहुंँचिए कोन अफसर नजदीक पहुंँचिए जकरो चलते हमरा समुदायिक लाभ मिलतै कोना मिलतै ई बात तऽ ठीक छै तऽ तकनीकी प्रयोगके आधुनिक पद्धति वास्ते भी बहुत समानके कृषि सेक्टर छै आओर